हा केरु एलुमिनियम में खपे नॉन स्टिक खपनि कढ़ायूं आयरन जी खपनि स्टील जा खपनि कहिड़ा खपनि

हा भेणु डिस्काउंट असां डिस्काउंट था पिया क़रीबन दस परसेंट जो डिस्काउंट रहंदो आ हिते पर ॻाल्हि आहे कि तव्हांखे घणे माण्हुनि जे हिसाब सां या कुझु ॿुधाईंदव की कहिड़ी पार्टी अथव शादी उहो जे लाइ जीअं बर्डे पार्टी जा या नंढा घर जे इस्तेमाल जे लाइ कीअं खपनि असांजे वॾे भांडनि ते लॻंदी आहे पंद्रहं परसेंट जी औरि जेके नंढा थींदा आहिनि गिलास कटोरियूं जेके बल्क में वठंदा उन्हनि ते बि असां ॾह परसेंट ताईं डिस्काउंट ॾींदा आहियूं

हा कढाइयूं सिपड़ियूं वॾा टोप उन्हनि जा ढकन ईअं सभु तव्हांखे असांजी दुकान ते वाजिब दामन ते मिली वेंदव हा तां ईंदो असांजी दुकान ते ॾिसी बि वठिजो तॾहिं पो डिस्काउंट जी बि ॻाल्हि थी वेंदी ठीकु आहे हा थैंक्यू